میں فزیکل کتابوں کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ ان کی شکل و صورت اور احساس پسند ہے میں کتابوں کو ہاتھ میں پکڑنا اور ان کے پنوں کو پلٹنا پسند کرتا ہوں میں ان کی خوشبو بھی پسند کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ فزیکل کتابیں الیکٹرانک کتابوں سے زیادہ جذباتی طور پر جڑی ہوتی ہیں میں جب بھی ایک فزیکل کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اس کا نظارہ اور احساس کر سکتا ہوں جو مجھے کتاب کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے کی اجازت دیتا ہے میں نے آڈیو بک بھی سنی ہے لیکن مجھے وہ فزیکل کتابوں کی طرح پسند نہیں ہے میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میں کتاب کے ٹیکسٹ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوں میں اسے بھی پسند نہیں کرتا کہ میں کتاب کے ساتھ اس طرح بات چیت نہیں کر سکتا جیسے میں ایک فزیکل کتاب کے ساتھ کر سکتا ہوں آخر میں فزیکل کتابوں کو الیکٹرانک کتابوں اور آڈیو بکس پر ترجیح دیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ پڑھنے کا ایک بہترین طریقہ ہیں